जय झूलेलाल मुकेश भाउ मां स्नेहा थी ॻाल्हायां पासे वारी ॻिटीअ मां हा हा प्रकाश लाल जी धीअ कीअं आहियो ठीकु आहियो न मां साहेड़ियुनि सां गॾु प्रोग्राम ठाहियो आहे घुमण जो असां लोनावला वञण वारा आहियूं घुमण लाइ असां पाण में पंज ॼणा आहियूं तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी गाॾी आहे अच्छा वेगनार पर उहा त नंढी गाॾी आहे न असांखे सामान बि खणी वञिणो आहे त वॾी गाॾी खपे ॿी कहिड़ी कहिड़ी गाॾी अथव तव्हां वटि अच्छा अर्टिगा असांखे भाड़े ते गाॾी खपे हा वा सुठी गाॾी आहे अघि केतिरो आहे पर किलोमीटर जो अर्टिगा जो ॾह रुपिया हीअ त ॾाढो वधीक आहे अच्छा त वेगानार जो अघि ॿुधायो केतिरो आहे वेगानार जा अठ रुपिया पर किलोमीटर न न न हीअ त नंढी गाॾी आहे तव्हां महिरबानी करे एटिगा जो अघ अठ रुपिया करियो अठ रुपिया पर किलोमीटर करे छॾियो त असां अर्टिगा खणी वेंदासीं घुमण लाइ भाउ असां तव्हांजी गाॾी ई खणंदा आहियूं जॾहिं बि घुमण वेंदा आहियूं जॾहिं बि असां परिवार वारा घुमणु वेंदा आहियूं त तव्हांजी गाॾी हमेशह खणंदा आहियूं त तव्हां वाज़बी अघि लॻायो महिरबानी करे असांखे चारि ॾींहंनि जे लाइ खपे गाॾी असां लोनावला त वञू रहण लाइ महिरबानी भाउ मां तव्हांखे सुभाणे फ़ोन कंदमि त तव्हां उन वक़्तु गाॾी खणी अचिजो हा हा मां तव्हांखे सुभाणे सुबुह जो फ़ोन कंदीमाव वधीक करे त तव्हां हुन वक़्तु गाॾी खणी अचिजो महिरबानी जय झूलेलाल